हमरा क्षेत्रमे अगर सिलाइके नया नया तकनीक सभ ओ उपयोग कयल जाइ आओर नया ढङ्गसँ नया स्टाइलमे आबि तहन हमरा बहुत इन्टरेस्ट अछि कि नया नया सिखतहुँ या लोककेँ भी सिखेतहूँ एहिके लेल सरकारसँ अपेक्षा अछि कि हमरा क्षेत्रमे जे से सिलाइके क्रुशियाबाला काम बहुत सारा होइत छै जे आइ काल्हि देखैत छियै क्रुशियाके काम सभ लड़की सभ औरत सभ करैत छै ओहिमे रङ्ग विरङ्गके डिजाइन बाला पर्दा से सभ बनबैत छै या स्वेटरके डिजाइन सभ बनबैत छै सब स्रग सभ बनबैत छै तऽ ओ बड्ड नीक लगैत छै छोट छोट बच्चा सभ पहिनलक या लड़की सभ पहिनलक तऽ बहुत नीक लगैत छै देखैमे एहि लेल हमहुँ चाहैत छी जे हमर क्षेत्रमे ई काम सभ शुरु कयल जाय या स्वेटर बिनैके तकनीकी देल जाय या मशीन देल जाय स्वेटर बुनैके या पीको बाला जे होइ छै मशीन ओ सभ देल जाय तऽ हम एहिमे औरत सभके सिखाबऽमे अच्छा इन्टरेस्ट लेब आओर हमरा बहुत नीक लागत एहिसँ कि हेतै जे रोजगार भी महिला सभकेँ मिल जेतै आओर एक टाइम पास भी मिल जेतै हाँलाकि गाँव घरमे औरत सभके बहुत समय रहैत छै खाना बनाबऽके बाद औरत सभ ऐसे ही बैसल रहैत छै तऽ ओकरा सभकेँ अगर मिल जाय तकनीकी एहन तऽ बड्ड नीक हेतै सभ औरत सभ खुश भए जेतै ओकर समयके उपयोग हेतै एहि लेल सरकारसँ अपेक्षा अछि जे एहन सन मशीन गाँवमे लगाबथि